हेल्ल' हेल्ल' अ ओइ बुङामाय

हेल्ल' अ अ औ ओय नोंजे गाइखेर फानदो ना आंनो दा बे गाइखेरावहाय नों मानो दै होयोसो ना मायोसो गाइखेरा मोजां नङा दखन फैसा अ मानोबाथ' गाइखेरा साहाया मोजां जाया आरो मानसि फैबा मानसिनो होबाबो मोजां जाया जिमान मोजां दा बेनोसो दा मा बुंगोन दा दे होनबा थेवबोथ' फैसासोन लाबाय थायोना गाइखेरखौ बाहाय मोजांखौनो हररा दिनैनिफ्राय अ अ ओय गाज्रि मोननो नाङा दे माइ रायज्लायलाबायनो अ अ हेल्ल' ओय दाखालि लाबोनायमोन ना बे दाखालि लाबोनायाबो गावदो आरो ओय सानसेना मा माय मोजां मोनोबा ओय सानसेनियाबो बबेबा गावना दङ जानोरा होनबा दि बासोनखो मोजां होना ओं होमबा अ दाथ' बे दाथ' बै गोजां बोथोरावबो खनसे गावबाय दाथ' गरमा मोनफैबायनो ओं अ बिदिनो मोजां रानबा दा होनबा आं दा नोंखौ रायहरनाय बायदि जाबाय नों हामा मोननो नाङादे माइ ओं अ र' र' र' आरो होनबा दा मा खालामदो होनबा नोंलाय ओं ओं होमबा अ दङ जोंबो बे माबायावनो ओ ओ ओ ओय बहारि बहारि गाबोननिफ्राय मोजां हरदे गाइखेरखौ दे अ आंबोथ' फैसा होना लाङोना औ अ दे अ अ गाबोननिफ्राय लाबो मोजांखोनो हर दे मानो बिदि जा अ अ ओं ओं अ ओय माइ अ हामा मोननो नाङा दे अ दोनदोनिसै ना ओं दे